जीअं त हाणे कुझु टाइम पहिरियों असां शिवरात्रीअ जे ॾींहं ते सुबुह जो उथी करे शिव भॻवान जी असां पूॼा वूजा कई ऐं मंदर में वञी करे असां उन्हनि खां आसीस वरिती उन्हनि जो आशीर्वाद वरितो ऐं शिवरात्री जो जेको मेलो आहे असां सिंधी समाज एॾो सुठे नमूने मल्हाईंदा आहिनि की उहे हर जगहि हथ परसाद रखंदा आहिनि ऐं उहा हथ परसाद सभु वठी उहो खाई मौजु वठंदा आहिन्नि शंकर भॻवान जो इहो ॾींहुं शिवरात्री अहिड़ो त ज़बरदस्त ॾींहुं हुंदो आहे एॾो वॾा मेला लगंदा आहिनि ऐं लखनि जी तइदाद में माण्हू शंकर भॻवान जे मंदर में वञी करे उन्हनि खां आशीर्वाद वठंदा आहिनि ऐं पंहिंजा हथ परसाद विरिहाईंदा आहिनि जीअं त हर हिकु माण्हू इहो हथ परसाद वठी करे खाई वठंदा आहिनि ऐं ॿियनि खे बि बुधाईंदा आहिनि हिते परसाद आहे ऐं असी सभु भोले बाबा जी धुनी हड़ी हिक ॿिए खे वाधायूं ॾींदा आहियूं शिवरात्रीअ जूं ऐं उन खां पोइ कुझु ॾींहनि खां पोइ वरी असांजो मनपसंदि त्योहार होली उहो त असां एॾो दिलि ख़ुशि मल्हाईंदा आहियूं की सभु पाड़े वारा ओड़े वारा नंढा वॾा हिक ॿिए खे रंग हणी करे ऐं कलर सां हिक ॿिए खे रंगीन करे छॾींदा आहियूं त इहो जेको त्योहार आहे इहो हिकु भाइ पीउ जो त्योहार चयो वेंदो आहे जंहिंमें जे अगरि असांजो कोई दुश्मन बि हुजे त हिन त्योहार ते उहो दोस्त थी वेंदो आहे असांजो उन रंग सां असां हिक ॿिए खे ख़ुशियूं ज़ाहिरु कंदा आहियूं ऐं जेके बि असांंजा वॾा आहिनि नंढा आहिनि असी सभु मिली करे इहा होलीअ जो त्योहार अहिड़ो ज़बरदस्त नमूने मल्हाईंदा आहियूं की तव्हांखे ईअं लगंदो हीअ एरिया सॼी रंगीन थी वई आहे असांजो सॼो जेको पाड़ो ओड़ो रंग बिरंगी नज़र ईंदो आहे ऐं इन खे असां होलीअ जे त्योहार करे चवंदा आहियूं ऐं इन ॾींहं ते सभु ख़ुशि हूंदा आहिनि ऐं इहे असां जाम सुठे नमूने मल्हाईंदा आहियूंं इहे ॿई त्योहार असांजा मनपसंदि त्योहार आहिनि